योगा असां जे शरीरु ऐं दिमाग़ खे आरामु ॾियण लाइ आहे मां हू योगा कंदी आहियां योगा खे सिखणु वेंदा आहियूं त उते ॿियनि खे ॾिसी असां बि सुठो करण जी कोशिशि कंदा आहियूं ऐं असां खे सेखारणु वारो गुरू असां जी ग़लतियुनि खे सुधारींदो आहे कहिड़ी शइ कहिड़ो योगा असां जे लाइ सुठो आहे असां जी उमिरि जे हिसाब सां हू असां खे ॿुधाईंदा आहिनि जॾहिं की घर में अकेले योगा करण में सुस्ती थींदी आहे ऐं हुते केरु असां जी ग़लतियुनि खे सुधारण लाइ बि न हूंदो आहे कॾहिं केरु आयो वियो यां कंहिं बि कारण सां असां पंहिंजे योगा खे नियमित न करे सघंदा आहियूं ऐं छॾे ॾींदा आहियूं जॾहिं की घर खां ॿाहिरि वञी सिखण में हिकु नियम ठहियो पियो हूंदो आहे हिकु समय हूंदो आहे असां खे हिन समय ते पहुचणो आहे ऐं हिकु कलाकु असां खे योगा करिणो ई आहे घर में घणई दफ़ा कुझु ॻाल्हियूं अहिड़ियूं थींदियूं आहिनि जो असां नि नियम न ठाहे सघंदा आहियूं